मधुबनीमे स्थानीय स्तरपर सरकारी योजनाके तहत देखल जाइ छै की रोड किनारे खूब बढ़िआँसँ पेड़ लगबाके ओकर संरक्षणके व्यवस्था योजनाके अन्तर्गत ही कयल जाइ छै आओर हमसब देखलिए की ओहि योजनाके तहत जे वीरान रोड लगै छलै आइ हरा भरा दिखि रहल छै साथ ही साथ मधुबनी सीधे कहबै तऽ नहि चलतै मिथिला क्षेत्र आओर मिथिला क्षेत्रमे जानकीके जन्मभूमि सीतामढ़ी पुनौरा धाम भी कहबै की पुनौरा धाममे माँ जानकीके जन्म भेल छनि जे सब तीर्थमे सर्वोत्तम मानल जाइ जहाँ जानकी जी आके वहाँ हुनका जनम भेल छलनि आओर हाइमे राजा जनक जी हर चलेलखिन आओर वहीसँ हरके नोकसँ जे गगरी फूटलै आओर माँ सीता प्रकट भेलखिन ओही नामपर सीतामढ़ी नाम पड़लै शहरके